असां अगरि नेरल स्टेशन ते हली वञू त नेरल स्टेशन खां असांजा हिकु नंढी ट्रेन वेंदी आहे जेका वेंदी आहे माथेरान माथेरान अहिड़ो सुठो हिकु घुमण जी जॻह आहे जिते घणी ग्रीनरी आहे घणा ई वण आहिनि गाड़ी गाड़ी मिट्टी आहे त असी माथेरान वेंदा आहियूं हुन नंढी ट्रेन में हुन नंढी ट्रेन में वेंदा आहियूं एॾो ईंदो आहे त असां जीअं नेरल ते लहंदासीं असांखे नंढी ट्रेन मिलंदी आहे ऐं असां हुते माथेरान ॾे वेंदा आहियूं मथे वञी करे एॾी शांति हूंदी आहे न कै मोटरुनि जो आवाज़ न मोटर हलण क्रोगो हुते घोड़ा हूंदा आहिनि ऐं असां हुन घोडनि ते घुमंदा आहियूं ऐं एॾो सुठो सनसेट ॾिसण ला़इ मिलंदो आहे हुते मस्तु हुते बूटो खाइण लाइ मिलंदो आहे ओ नेचर मूंखे ॾाढो वणंदो आहे उते झरना वहनि उते पाणी हुजे ॾाढो वणे शांतिअ सां वञी करे ॾाढो सस्तो प्लेस आहे सस्ती जॻह आहे घणो उते ख़र्चो बि कोन्ह आहे त इहो हिकु घुमण जे लाइ ॾाढो यूनिक ऐं ब्यूटीफुल प्लेस आहे जिते वण टण घणा आहिनि जिते कोई बि प्रदूषण जी काई बि गुंजाईश कोन्हे जूं